पंहिंजे जीवन में कंहिं न कंहिं तरह जा चढ़ाव ऐं उतार त ईंदा ई पिया आहिनि कॾहिं सुख जी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि त कॾहिं दुख जी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि कंहिं न कंहिं टाइम ते त पाण खे अहिड़ो बि हिकु निर्णय खरिणो पवंदो आहे त भई छा कया हीअं कया या हीअं कया उहो त पाण खे ॻणण लाइ इलाही देरि सोचिणो पवंदो आहे त हाणे मां छा कया ऐं कहिड़ो रस्तो खणा इहो ई हिकु मुंहिंजे ज़िंदगीअ जी ॻाल्हि आहे त जॾहिं मूंखे नौकिरी पई मिले त मां सोचिया पई की हाणे मां छा कया छो त नौकिरी इलाही परे पई मिले त चवां पई त हाणे घर सां गॾु रहिया जा उते वञी करे अकेली रहिया अकेलो रहण बि सही न पियो सकाएजे छो त कॾी पाण अकेला रही करे ॾिठो न हुजे त उहो सोचण में ई सोचण में कई ॾींहं गुज़िरी विया ऐं सोचियूं पिया त छा कयूं ऐं मां त सॼी राति सॼो ॾींहुं इहो ई पई सोचिया त छा कजे ऐं कीअं कजे छो त नौकिरी इलाही परे पई मिले त अचणु वञण में काई केॾी वॾी तकलीफ़ु पई थिए त हाणे पर कयूं बि छा छो त हिकु बाजू पंहिंजे ज़िंदगीअ जे केरियर जो सुवालु हुओ ऐं हिकु पासे घर खां हेॾी परे नौकिरी पई मिले त उहो पियो सोच थिए त छा कजे ऐं कहिड़े शहर में वरी पंहिंजी शादी थींदी जा छा थींदो उहो वरी अॻियां जो पियो सोचण जो मन में सुवाल थिए तंहिं करे पोइ अचणु वञण जो कुझु सोचियो ई कोन ऐं ईअं वीचारियो त उते ई रहणु पंहिंजो वियाज़बी रहंदो पोइ खणी थोरा ॾींहं उते रहियासीं ऐं विच में जॾीं छंछरु ऐं आरितुवारु अचे तॾी अची पाण घर जे पासे में अची रहंदासीं त ईअं भई घर जो बि समाओ रहिबो ऐं उतां जी पंहिंजी नौकिरी बि चालू रहंदी ईअं करे सोचे सोचे करे उन निर्णय में असां कई सोचियोसीं ऐं उहो निर्णय वठण में कंहिं मास्तर जी ऐं असांजे माउ पीउ जी बि जाम सलाहु वरिती पोइ ईअं करे करे अॻियां वधंदा वियासीं ऐं मास्तर जी बि सलाहु मञी त वरी असांजे माउ पीउ बि जेको असांखे सलाहु ॾिनी उहा बि अखियुनि ते रखी करे ईअं करे उन परिस्थितीअ मां अची पार पहुतासीं